जय झूलेलाल मां मोना भागवाणी हा मां अने लाइव प्रैक्टिस या लाइव ड्राइंग ॿ टे ॿार ॾिठी आहे कई कोने पर मां हाणे करंदी आहियां छोकी हाणे नए नए इस्कूलनि में ॿारनि खे इहे सभु सेखारीनि था पिया त ॿार अची असांखो पुछनि था त मां हुनजी प्रैक्टिस करे करे ॿारनि खे सेखारींदी आहियां की तव्हां बेटा यूट्यूब खोलियो यूट्यूब में ॾिसो और तव्हां लाइव ड्राइंग कयो उनजो अनुभव वठो त मां पंहिंजे नंढे पुटु निशांत भागवाणी आहे उहो मिलेनियम स्कूल में पढ़ंदो आहे हाणे त सेवंथ में आहे मां हुनखे फिफ्थ खां फिफ्थ सिक्स्थ सेवन मां टे साल हुननि खे इहे मां ऑनलाइन या लाइव पैंटिंग मां उनखे कराइणु सेखारी आहे उनमें थोरी डिफिकल्टी ईंदी आहे पर असां हाणे करे वठंदा आहियूं छोकी असां बि हाणे पढ़ियल लिखियल प आहियूं इनकरे इहे अनुभव मां कयो आहे मुश्किल आहे आसान बि आहे कुझु बि कमु कयो उहो सभु शइ असानु थी सघे थी जय झूलेलाल